योग हमरा सभकेँ संस्कृत जगतमे जेन पढ़लहुॅं तऽ अस्टाङ्ग योगके बारेमे पढ़ने छलहुॅं यम नियम आसन प्रणायाम योगासन इत्यादि सभके बारेमे सब जानकारी लेने छलहुॅं ओहिसँ शारीरिक स्वस्थ्यताकेॅं मेन मुख्य फोकस करैत ध्यान राखैत योगके तरफ हम प्रेरित भेलहुॅं प्रायः हमरा सभकेँ तर्पण इत्यादि जे नित्य क्रियाके रूपमे प्रयोग कयल जाइ छै ओहिमे अहाँके रेचक कुम्भक प्रणायाम इत्यादिसे तऽ होइते यऽ ओकर माध्यमसँ हमसभ प्राणायम बहुत पहिनेसँ करै छलहुॅं आओर एखन वर्तमान कालमे जे छै से रामदेवसँ प्रेरित भऽ कऽ बहुत सारा प्राणायम करै छी जाहिमे कि भस्तृका कपालभाती तकर बाद अनुलोम विलोम ई सभ जतेक भी सामान्य योग छै ओ नित्य क्रियामे ढ़ालने छी आ ओ सभ करै छी आ जखने सन्ध्या वन्दन इत्यादि करै छी प्रातःकालीन ओहिमे कुम्भक रेचक ई सभ प्राणायम जॆ छै तिनका प्रणायाम हमसब नित्य करै वाला छी आ लोकसभकेॅं भी प्रेरित करै छियै जाहि प्रकारसँ मानि लिअ केओ अगर रोगी छै पाव इत्यादिके दर्द छै खास कए कऽ हम् एकबेर एक्सिडेन्ड्ट सेहो भेल छलहुॅं जाहिमे कि फिजिओथिरेपि के माध्यमसँ हम बहुत सारा योगके बारेमे जानकारी मिलल रहै ओकरा हम खुद भी करैत रहौ ओकर बाद धीरे धीरे जेना देखै छियै केकरो कष्ट छै या दुःखी छै या किछु छै गैस के प्रॉब्लेम छै तऽ जैसे अध्ययन हमर कयल यऽ जाहि प्रकारसँ युट्युबोके माध्यमसँ नेट के माध्यमसँ जानकारी प्राप्त करैत रहै छी योगके बारेमे ओहिप्रकारसँ लोकके भी प्रेरित करै छी जे एहि प्रकारसँ गैस इत्यादि बनाबए तऽ कपालभाती इत्यादि करु आओर पैर इत्यादिमे कोनो दोष छै या दर्द छै तऽ ओकरा लेल जे छै कि जाहि प्रकारसँ हमरा स्वयंके ही डॉक्टर के माध्यमसँ फिजिओथिरेपी के माध्यमसँ बताएल गेल छल तऽ ओ सब अध्ययन केलहुॅं नेट सब पर देखलियै तऽ बुझऽ लगलियै कनि विशेष ओहि माध्यमसँ दोसरोकऽ प्रेरित केलहुॅं करैत रहै छी